पंज अप्रेल ॿ हज़ार हिक चौॾांह मई ॿ हज़ार छह सतिरहं मई ॿ हज़ार पंज ॾह जुलाई ॿ हज़ार ॾह ॿ ॿ दिसम्बर ॿ हज़ार चौॾहं